गोंयांत आमकां वेगवेगळीं बंधनां घालून दिल्यां त्या बंधनांचेर तूं कितें उलोवंक शकता बंधना म्हणल्यार जसो काळ आसता तशीं बंधना आसता पयलींच्या काळार अशें आधुनीक तंत्रज्ञान कांय नाशिल्लें आनी तें आतां अशें म्हणपाक शकता की जाणटेल्यांची तितलें शिक्षणूय नाशिल्लें तांच्यांनी जें कितें पळयलां ते प्रमाणे तांच्यांनीं आप आपलें जशें बंधनां करून दवरिल्लीं आसा अशें म्हणना की तीं बंधना तशीं पाळपाक जाय तीं खंय तरी आतां चँजीस जावपाची गरज आसा पूण चँजीस करतना हेंवूय लक्षांत दवरपाक जाय की तीं बंधनां कसलीं आसलीं आनी कसल्या कारणां खातीर आशिल्लीं जीं बंधनां जीं आशिल्लीं आतां अशें दिसता की जाणटेल्यांनी खंय तरी खंयच्या प्रमाणांत केल्लीं बंधनां म्हणल्यार अमक्याच जाग्यांचेर अमक्यान वचपाक जाय जर मसंडींतसून येता जाल्यार न्हावपाक कित्याक जाय आतां पळय मसंडींत वता पळय थंय कसले कसले जंतू आसतले ना कितें आसतलें अशें ती पाड जें कितें बॅक्टेरियाज आसतले ते भितर सरपाक जायना म्हणून ते भायर न्हांवन भितर सरपाक जाय म्हणून ती एक वेगळीशी पद्दत आशिल्ली आनी म्हाका तर खंयच दिसना की ती चूक कारण बॅक्टिरिया तूं भायरूच क्लिन करून भितर वचपाक जाय ना जाल्यार तूं हॉस्पिटलांत त्या काळांत इतलीं अशीं आधुनीक नासलीं सो त्या कारणा खातीर ते बॅक्टिरिया जर भितर पावले जाल्यार ते आनी कसलेय जर्म्स जावंक शकता आतां कोणूय मेलो जाल्यार त्या हाचे बॅक्टेरिया चड आसता तांकां कसलोय प्रभाव जावंक शकता दुसऱ्यांचेर सो ताका लागून ती अशी खंय वचप ना तांगेर वचप ना अशें कितें तीं बंधना बांदून धवरिल्लीं सो म्हाका तर दिसता की एवरी बंधनाक कसलो तरी रिझन आसलो त्या काळांतलो सो आतां जो आमी जर काळ बदल्ला जर आतां आधुनीकताय आयिल्लें आसा तर त्या प्रमाणे तो चँजूय जावपाक शकता पूण चँजीस करता आसतना तेंवूय लक्षांत दवरपाक जाय की बंधनां कसलीं आनी कश्या प्रणाणांत आशिल्लीं